नोंथाङा बहा दङ मानो एफा गोबाव जाखो आंहा थाबैनो थांनांगौ दा बिनि थाखायनो आङो गुबुन राहा लानाय जासिगोन बिनि थाखाय आं बे गारिखौ केन्सेल खालामनोसै